सभनें कशा पैह्लें ते अं'ऊ एह् दस्सना चाह्न्नां कि मेरा नांऽ नरेश कुमार ऐ ते अं'ऊ रियासी डिस्ट्रिक्ट दे कटरा दा रौह्ने आह्ला आं ते अगर में रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बारै बिच्च दस्सां तां रियासी डिस्ट्रिक्ट इक बड़ा मशहूर डिस्ट्रिक्ट ऐ इत्थें साढ़ै डिस्ट्रिक्ट बिच्च दिक्खेआ जा तां इत्थें मतलब धार्मिक स्थान न जियां के माता वैष्णो देवी दा भवन ऐ बावा जित्तो घार शिवखोड़ी गुफा शिवजी उत्थें स्थित न नौ देवियां बी हैन ते इंया गै इत्थें मश्हूर पार्क बी हैन जियां कि इत्थें इक्क दरेआ चनाव बी ऐ उत्थें बड़े बड़े दूरै दा लोक औंदे न ते अगर में इत्थें जेह्की चेलैंज जेह्के इत्थें असें लोकें गी किश चीज़ें दा बड़ियां मतियां हारियां चीज़ां दा सामना करना पौंदा पापूलेशन ऐ रियासी डिस्ट्रिक्ट दी ओह् कि जियां हेल्थ केयर तां ओह् बी असेंगी सुविधा मिली जंदी ऐ बड़ी मती ते होर कन्नै लेकिन इक गल्ल एह् बी ऐ कि इत्थें जेह्ड़ी असेंगी सोशल स्पोर्ट ऐ ओह् बी बड़ी मती ऐ इत्थुआं दा जेह्ड़ा यूथ यंग नौजोआन ऐ ओह् बी मतलब इम्पलाय होआ दा अगर जियां गै इत्थें अगर डिग्री कालेज ऐ इत्थेंं साईंस कालेज बी होना चाहिदा अगर ओह् होऐ तां इत्थुआं दे जागत जेह्ड़े दूर दूर जियें जम्मू बिच्च पढ़ने गी जां कोर्स करने गी जंदे न उनेंगी उत्थें जाने दी लोड़ नेईं पौंदी ऐ तां एह् जेह्ड़ियां थोह्ड़ियां बोह्त प्राब्लमां जेह्ड़ियां इत्थें यंग यूथ जनरेशन गी औंदियां न कि के इत्थें जेह्ड़ी मेडिकल सुविधा ओह् थोह्ड़ी घट्ट ऐ अगर इत्थें इक कालेज कालेज खुल्ली जा मेडिकल दा तां इत्थें गे लोकें गी थोह्ड़ी मती सुविधा बी मिली जंदी जेह्ड़ा इत्थुआं दा यंग यूथ जनरेशन ऐ ओह् जेह्ड़ा अन इम्पलायमेंट ऐ अगर इत्थें मेडिकल कालेज सुविधा होऐ तां ओह् मतलब इत्थें पढ़ी लिखी सकदे न अपने कोर्स करी सकदे न जेह्ड़े जागत गरीब घरें दे होंदे न ओह् मतलब जम्मू बिशें जाइयै कराजे उप्पर कमरे रक्खियै नेईं कोर्स करी सकदे तां ओह् अगर इत्थें साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च अगर मेडिकल कालेज बी खुल्ली जा तां इत्थें दी जेह्के गरीब जोआन न गरीब नौजोआन न उनेंगी मौका लग्गी जंदा अग्गें कुछ करने दा नेईं तां ओह् बेचारे अनपढ़े दे अनपढ़े गै रेही जंदे नेईं इंया तां पढ़ेलिखे दे होंदे लेकिन जेह्की उनेंगी मेडिकल दी सुविधा जेह्के जागत साईंस स्टूडेंट डाक्टर बगैरा बनना चांह्दे न उ'नेंगी उं'दे सपने पूरे नेईं होई सकदे न ते होर साढ़ा इत्थें रियासी डिस्ट्रिक्ट दिन बाए दिन जेह्का डेवल्पमेंट करा दा